जैसे कंप्यूटर हो गया कंप्यूटर का हर काम कर सकते हैं कंप्यूटर में जो इच्छा होगा वो अपना कर लेंगे जैसे क्या कहता है जो कोई पढ़ाइए हुआ चाहें कहीं कोई चीज़ करवाना ही है टिकट ही कटाना है चाहे कहीं जाने के लिए ऑनलाइन कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं कंप्यूटर से पढ़ाई हो गया पढ़ाई भी कर सकते हैं हम ऑनलाइन से अपना कंप्यूटर से मोबाइल हो गया मोबाइल से ही जैसे पैसा किसी को भेजना है पैसा भी भेज सकते हैं चाहे क्या कहता है जो ये किसी से ऑनलाइन का खाता पे क्या कहता है जो भेजा सक मोबाइल से ही भेज सकते हैं कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं कंप्यूटर का जमाना हो गया है जैसे अथि का जमाना हो गया है जैसे जैसे मन होगा वैसे कर सकते हैं और मोबाइल का जैसे हो गया इलेक्ट्रिक्स अथि का जमाना हो गया है इस्किन के जमाना हो गया है मोबाइल से पैसे भेजना है तो पैसे भी भेज सकते हैं चाहे गूगल पे फोन पे चलाना है तो चला सकते हैं और चाहे किसी को ऑनलाइन टिकट कटाना है तो ऑनलाइन टिकट भी कटा सकते हैं चाहे किसी को क्या कहता है जब ऑनलाइन किसी को मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं चाहे किसी को ऑनलाइन किसी को भेजना है तो वो भी कर सकते हैं कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं